उषाके एयर कंडीशनर हम खरीदने रही जकर इंस्टालेशन जे छै कंपनीके द्वारा हमर घरमे करल गेल कम्पनीके स्टाफके बिहेवियर हमरा बहुत नीक लागल आओर लगभग ओ दू घण्टा मेहनत कए कऽ इनस्टॉल केलक ओकर बाद जब ओ चालू भेल बहुत नीक एक्सपीरियंस भेल आओर चालू भेलाक बाद बहुत नीक तरहसँ कूलिंग करै छै हमरा बहुत नीक लागल उषा कंपनीके कर्मचारीके आओर कंपनीके प्रोडक्ट लैत हमरा बहुत नीक लागल